अपना ओतऽ जेनाकि अथी होइ छै श्यामा माइ मन्दिर होइ छै अथी होइ छै गंगा कात होइ छै तहन से प्रयागराज होइ छै तहन से अहाँके अथी होइ छै सब जेनाकि सब चीज होइ छै ओ ओ से अहाँके गाड़ीसँ जाइ छै बससँ जाइ छै तहन से स्कारपियोसँ जाइ छै अथीसँ जाइ टेम्पूसँ जाइ छै केओ भी मोटरसाइकिलसँ जाइ छै जेना जे भी होइ छै कोनो तीर्थ बर्थ लोक गेल तऽ अपन गाड़ी घोड़ासँ गेल अपन दूर हमरा रसियारीमे से तिलजुगा मेला होइ छै तिलजुगा मेलामे से अहाँके ओतौ जा रहल छै सब गाड़ी गाड़ीसँ गेल अपन केओ भी अपन गेल मोटरसाइकिलसँ गेल केओ भी अपन कोन प्रयागराज गंगा कात विष्णु अथी एखन जेनाकि सब अहाँके मोदी ओतऽ जाइ गेलै तऽ सब अपन टिकट कटा कटा सब जाइ गेलै अपन जेना जे जकरा भेलै से अपन गेलै